लोन जो प्रोसेस त बैंकनि जो ॾिसो भाई आहे त ॾाढो सुठो बसि थोरो हुन खे सरल त करणु ॾाढो ज़रूरी आहे छोजो हुननि जा टिपिकल फोर्म जो लैंग्वेज जेका हूंदी आहे हुन जे अलावा भई सिंगल विंडो आहे हिकु बार में हुननि खे पूरी डिटेलिंग मिली वञे की भई मूंखे इहे इहे शइ प्रोवाइड कराइणी आहे छोजो ॾिसो लोन वठण हर माण्हू चाहे थो ज़रूरत आहे हर माण्हू जे कमु धंधे जे लाइ ऐं गवर्मेंट बि ॾियण थी चाहे बसि हुन जो जेको प्रोसेस जो सिस्टम आहे उहो अॼु हर माण्हू खे सम्झ में नथो अचे हुन जो कोई सरल तरीक़ो कढणु खपे जंहिं सां लोन वठणु वारे खे हुन जो पूरो सिस्टम सम्झ में अचे अधो अधूरो सम्झी करे लोन वठणु ॾिसो ॾाढो ख़तरनाक थींदो आहे अगरि माण्हू हुन जी ई एम आई वग़ैरह इहे उहो पूरो सिस्टम नथो सम्झे की हुन में छा पैनाल्टी ऐं छा सिस्टम आहे त उहो हुन जे लाइ भविष्य में ॾाढी दिक़त ॾेई सघंदी आहे लोन हिकु तरीक़े सां ॾाढी सुठी शइ बि आहे ऐं ॾाढी ख़राब शइ बि आहे लेकिन अगरि हुन शइ खे ठीक सां सम्झे थो माण्हू और सम्झी करे वठे थो त पोइ उहा ॾाढी सुठी शइ बि आहे त हिन लाए लोन जे बारे में प्रोसेस खे जेतिरो सिंपल करे सघनि ओतिरो सुठो सरल भाषा जेका आम पब्लिक सम्झी सघे